हाणे असांजे ज़िले में रोड सुठा ठही विया आहिनि जेकी ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे कटनीअ में ॿारनि जी पढ़ाई लाइ बि ॾाढियूं सारियूं योजनाऊं आहिनि जेको ॿारनि खे अॻिते वधण लाइ प्रोत्साहन थींदियूं आहिनि रोड सही थी विया आहिनि त एक्सीडेंट बि घटि था थियनि